हाँ बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिजली के बगैर कुछ नहीं होने वाला है घर में रौशनी चाहिए और बिजली से हर काम होता है पशुओं के लिए चारा काटने वाली मसीन को बिजली चाहिए हेंडपंप में पानी के लिए बिजली का तमाम प्रकार का उपयोग है जिससे कि अगर कोई गाँव में या तो शहर में कहीं भी अगर बिजली काट दी जाती है तो उससे बहुत ही नुकसान पहुँचता है जो जिसका पैसा है कारोबार है वो डाउन हो जाता है रुक जाता है बिजली से सिंचाई करके खेती की जाती है और बिजली का बहुत ही प्रयोग है इससे बिजली कटौती में रौशनी और बहुत से उसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग का मुख्य उद्देश्य बिजली हाँ बिजली पर निर्भर है और बिजली का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं बिजली का फायदा उठाते हैं और बिजली को का बिल महीने पर या छः महीने साल भर पर जैसे जैसे पैसा होता है हम लोग पैसा जमा कर देते हैं और बिजली अपने जीवन में उठाते हैं बिजली का बिल जमा करते हैं बिजली हम लोगों को समय से चाहिए ताकि हमारे जीवन में कोई बिजली के में बगैर काम न रुके बिजली काटने से तमाम प्रकार की परेशानियाँ दिक्कतें होने लगती हैं जिससे कि हम लोग बहुत से काम हैं बिजली से मोबाइल हुआ तमाम प्रकार के का मोम बिजली का उपयोग किया जाता है और फसल के लिए तो अति आवश्यक है बगैर बिजली का कुछ नहीं होने वाला है इसलिए बिजली कटौती नहीं करनी चाहिए अगर काट दी जाती है तो हम लोगों का पैसे में बहुत नुकसान होने लगता है बिजली का अति आवश्यक माना जाता है